हलो बोलिए बोलिए जी आपको सब्जी कैसे सब्जी आप लोग रोपते हैं तो कैसे उपजाते हैं बताइए आप सब्जी उपजाते हैं तो देखते हैं न जी बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं बताइए अच्छा ओहि पूछना था जो आप कैसे बेचते हैं कैसे देते हैं की देते हैं वो हो गया मिर्ची हो गया बैगन हो गया ये सबके तो पेड़ ही मिलता है न जी अच्छा करेला का लेना है खीरा लेना है भिंडी लेना है लौका भी लेना है भी लेना है आप तो जानते हैं न ये सब सब्जी के नाम आईं अच्छा तो वही दाम बताइएगा तब न हम लेंगे कैसे दर्जन देते हैं तो कहे रुपिया कम कीजिएगा तब हम आएंगे आपको दुकान पे न तो नहीं आएंगे ठीक है ठीक है वही लगाना है खेत में अब आ गया न सावन भर जेठ सब्जी भाजी के भरो काम चल सब्जी भाजी अपना भी खेत लगा दो तो भी सही था इसीलिए सोच रहे हैं आप कैसे देते हैं ठीक है तो कल आते हैं में आएंगे बता दीजिए आपको टाइम में दुकान पे रहते हैं ठीक है ठीक है तो वही तीन बजे चार बजे के करीब आएंगे तब ना पौधा ले जाएंगे शाम के समय में रोपेंगे

वही पूछ रहे हैं वही नुकसान नहीं होना चाहिए वही पूछ रहे हैं अच्छा अच्छा सामान दीजिएगा वही पूछ रहे थे तब न आएंगे ठीक है ठीक है तो वही पूछना था हमको ठीक ठीक है अच्छा क्या क्या चीज पौधा रखते हैं आप भी सब सब्जी नहीं रखते हैं क्या सब सब्जी नहीं रखते हैं पौधा क्या सब सब्जी का भिंडी हो गया अच्छा सही बात है ठीक है ठीक है